ہم کو دلچسبی ایسے ہوئی سلائی بنائی میں کہ میرے گھر میں ممی سیتی تھیں بنائی کرتی تھیں ہم کو دیکھ دیکھ کے بہت اچھا لگتا تھا اور ہمیں دلچسپی ہونے لگی کپڑے سینے میں بنائی کرنے میں اور ہم سینے میں لگ گئے اور ہم کو بہت اچھا لگتا ہے کپڑے سینا بنائی کرنا